योगा करय छै सब हमरा हियाँ लेकिन अगलो बगल आदमी सबके कहय छियै योगा करय लए लेकिन नहि करय छै उसब कतबो कहय छियै तऽ बाते नहि राखय छै कहय छै योगा करऽ लेकिन तोरो अरके शरीर स्वस्थ रहतऽ लेकिन योगा नहि करय लए चाहय छै योगा करय योगा करने से तऽ अच्छा होइ छै लेकिन योगा करय नहि छै कहय छियै तऽ योगा करय लए सेहो हमरो बगल अरमे आदमी सब छै हमर गोतनी सब कहय छियै ओकरा सबके करय लए उ सब समझबे नहि करय छै उ नहि करय छै बगल अरके आदमी सब योगा करनेसँ अच्छे नहि होइ छै फायदा होइ छै देहमे शरीरमे फायदा अच्छा लाभ मिलय छै योगा करने योगा करना चाही लेकिन योगा नहि करय छै योगा मतलब हमरा हियाँ सब बच्चा सब करय छै योगा करना चाही योगा करना बहुत शरीर अरमे स्वस्थ ने रहय छै योगा करना चाही शरीरमे कोनो हानि नहि होइ छै योगा करनेसँ बहुत अच्छा शरीर रहय छै योगा करना चाही योगा करना से शरीरके कोइ हानि नहि होइ छै योगा हम हम सबके कहय छियै लेकिन बगल अगलके आदमी हम अपन नैहरो आरमे सबके कहय छियै योगा करने हमर मम्मी सबके कहय छियै हम अपन भाय सबके सबके सुबह उठिके योगा कर योगा करना से बहुत फायदा होइ छै लाभ योगा करना चाही योगा करने सऽ की कहय छै फायदा होइ छै लेकिन हमरा लगुन यहाँके हमर हमर नैहरामे हमर पप्पा अर मम्मी अर सब आब सीख गेल मतलब हमर भाय अर सब अब योगा करय लागलइ हँ कहलिये जहिआसँ कर अच्छा होतौ फायदा होतौ देहमे कोनो अथी नहि रहतौ देह स्वस्थ रहतौ सब दिन अच्छा लाभ हेतौ फायदा योगा कर सुबह उठिके जल्दी योगा करऽ तऽ सब हमर भाय अर आब सुबहमे उठिके मम्मी पप्पा सब योगा करय छै योगा करनाइ बहुत दीदी बतेली तऽ योगा बहुत अच्छा फायदा करय छै ओइ दिनके बाद करय छियै तऽ सुबह उठिके सुबह उठय छै जल्दी आओर उस दिन चाइरे बजे उठिके योगा करय लागलिये योगा करना चाही हमर भाय सब सब करय